कृषिमे बहुत जादा ही बदलाव भय गेलए तकनीक बदलाव भेलए पहिले हौरसँ गायसँ खेती करल जाइत अछि पहिले लोग अपनासँ खेती करैत अछि मगर आब न टेक्टरसँ खेती करैत अछि आ अपनासँ खेती नहि करैत अछि